सिंधी अबाणी ॿोली मिठड़ी अबाणी बोली असांजी सिंधी ॿोली जाम मिठड़ी ऐं जाम सुठी आहे अॼु तव्हां ॾिसंदा त अॼु जे टाइम सभिनीनि खे सिंध सिंधी ॻाल्हाइणु ईंदो आहे सभु सिंधी ॻाल्हाइनि था असां चारई तर्फ़ु त वेंदासि त असांखे सिंधी ज़रूरु मिलंदा ई मिलंदा चारई तर्फ़ा सिंधी माण्हुनि माण्हुनि असांखे मिलंदा ई त सिंधियुनि माण्हुनि खे ख़बर आहे की कीअं वापार बि करिणो आहे सिंधियुनि माण्हुनि जो दिमाग़ु जाम शार्प ऐं जाम हिननि ॻाल्हायुनि में जाम तेज़ु आहे की कीअं वापारु करिणो आहे त हिन करे अॼु सिंधियुनि माण्हुनि बि जाम अॻियां आहिनि वापारनि में तव्हां ॾिसंदा त हिन करे मूंखे गर्व आहे की मां सिंधी आहियां